हमरा विचारसँ भारतमे जे कलाकार है जे ग्रामीण स्तरपर ही रही जाइ छै ओकरा पास तऽ कला तऽ है लेकिन उ ओहि मञ्च तक नहि पहुँचि पाबै छै जहाँ तक ओकरा अच्छा मानल जाइ ओकरा वहाँ तक ले जायल जाइ वैसन लोक ओकरा नहि मिल पाबै छै एहि वजहसँ ओ अपना कलाके दबाके रखै छै जेकि मतलब गाँवमे बहुतसँ कला होइ छै जे जे अगर उस ओकरा ओहेन मञ्चपे ले जायल जाइ तऽ उ बहुत अच्छा करि सकै छै लेकिन उ व्यवस्था उतना ई पैसा ई सभ नहि है जे इसभ अपना आपके वहाँ तक पहुँचा सकै छै एहि लेल उ तऽ बहुतसँ काम है लेकिन वहाँ जाकऽ भी कुछौ नहि करि पबै छै ताहिके लेल उ छोड़ि दै छै उतना पढ़ल लिखल नहि है से ओकरा ई सभके कोइ बताबै भी छै तऽ ओकरा डर अन्दर डर रहै छै जे पता नहि कि करत एहि लेल ओ अपन कलाके दबाके ही रख दै छै आगे ले जाइमे उस